राजस्थान में कला और शिल्प क्षेत्र नई टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन तरीके से इसका इनका उपयोग करता है जैसे कि आजकल लोग अब हमारी राजस्थान की जो कला और शिल्प शिल्प है इन सब को जो ये चित्रकारी है इन सबको टेक्नोलॉजी यानि कि मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से इन सबको बहुत ही आगे तक लेके जा रहे है और जो ये सब हैं जो ये सब लोग हैं इन सबको अपने मोबाइल पे जैसे कि पहले जो हमारे राजस्थानी कला थी इसको लोग कागज पे और कागज पे कपड़ों पे और अलग अलग तरीकों से इनको बनाया करते थे मगर आजकल की नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम इन सबको अपने चलते फिरते मोबाइल एप्लीकेशंस की की तरह की मदद से हम इनको बनाते हैं और आजकल का ये इसको इसके हेल्प लेना ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आजकल बहुत कॉमन हो गया है और ये हमारी कला को और कला और शिल्प शिल्प को आगे बढ़ाने के लिए लोग डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारी जो ये कला है हमारे देश की हमारे राज्य की जो ये कला है ये बहुत आगे तक जाती है जैसे कि जैसे ये लोग होते हैं जो इनको बनाते हैं कला को ये सब इसको जैसे कि हम इसको मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं तो इसको आगे तक लेके जाने के लिए हमारा सोशल मीडिया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण जगह निभाता है इस सोशल मीडिया की मदद से हम इन सब चीज़ों को जो हम कला इन सबको बनाते हैं हमारी राजस्थान में जो ज्वलरी है इन सबको हम आगे तक लेके जाते हैं सोशल मीडिया की मदद से हम इनको वहाँ पर इनको इनको डालते हैं जिससे कि विदेशी जो लोग होते हैं इन सबसे बहुत ही पसंद करते हैं विदेशी लोग हम कैसे बनाते हैं इन सबको देखने के लिए हमारे भारत देश में हमारे राज्य में आते हैं और इन सबको लेके भी जाते हैं और इन सब को लेके जाके वहाँ पे और भी इन सबका इन सबको आगे तक लेके जाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी इसमें हमारा बहुत एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जगह निभाती हैं थ्री डी प्रिंटिंग से इन सबको पूरा अंदर तक जो विदेशी लोग होते हैं देख के जाते हैं कि हम इन सबको चीज़ों को किस तरीके से बनाते हैं हम इनको हमारे जो इक जो हमारी एक गाँव की जो लोग होते हैं वह इसको कैसे बनाते हैं इसके पीछे इसके पीछे की कहानी क्या है और इन सबको बहुत पसंद करते हैं और हमारी जो इन नई टेक्नोलॉजी हैं इसमें हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण जगह निभाती हैं